ہم رشتے دار کے یہاں جاتے ہیں شادی شادی ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں ہم لوگ کے دو ہم لوگ کو موقع ملتا ہے جو شادی ہو رہی ہے تو ہم لوگ رشتے دار کے یہاں شادی میں جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ووگ آتے ہیں اور میرے یہی موقعے پہ میری دوست لوگ بھی آتی ہے شادی میں جو ہم لوگ کا ملاقات ہو جاتا ہے ہم لوگ کا بات چیت ہو جاتا ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں کیونکہ ایسے تو ہم لوگ جاتے نہیں ہے اور شادی کا انوائٹ دی ہے تو ہم جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا فنکشن ہو تو تبھی جاتے ہیں ہم لوگ کو باہر نہیں تو ہم لوگ نہیں جاتے ہیں رشتے دار رستے دار کے یہاں جو کوئی فنکشن ہو یا شادی ہو یا کچھ بھی ہو تو وہی انوائٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں نہیں تو ہم لوگ نہیں جاتے ہیں ہم لوگ گھر ہی میں رہتے ہیں ہم لوگ کے یہاں سے مطلب ہم لوگ کے یہاں کوئی باہر نہیں جاتے جو شادی ہو یا کوئی بھی فنکشن ایسا ہو تو سب اپنے مطلب رستے دار کے یہاں جاتے ہیں شادی وغیرہ میں تو کوئی باہر سے آتی ہے بہت سارے لوگ ووگ آتے ہیں شادی میں اور اچھی طریقہ سے اچھے طریقہ سے سب رہتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور وہاں وہاں بولتے ہیں مطلب شادی میں سب دیکھتے ہیں شادی اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں شادی میں جو شادی میں تو بہت الجھن رہتی ہے جو بہت ساری لوگ ووگ رہتے ہیں اور بولتے ہیں جو شادی شادی میں آئیے گا مطلب شادی میں انوائٹ کرتے ہیں تو سب بولتے ہیں کہ شادی میں آئیے گا تو کوئی تو باہر مطلب کوئی تو نہیں جاتے ہیں ایسے گھومنے وومنے کے لیے تو شادی میں جانا ضروری ہے تو ہم ہم لوگ ایسے ہی اپنے اپنے رشتے دار کے یہاں جاتے ہیں شادی وغیرہ میں تو جاتے ہیں وہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہے شادی وغیرہ میں بہت ساری مطلب مستی وستی ہوتی ہے تو مستی وستی سب شادی میں کرتے ہیں تو شادی میں تو ہر ایک چیج ہوبے کرتا ہے مطلب مطلب اس کا دوست لوگ بھی مل کے سب مستی وستی کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں جو سادی ہے تو شادی میں تو انجوائے کریں گے مطلب مستی وستی کر لیتے ہیں جو شادی ہے تو اتنا دن کے بعد ہم لوگ باہر جاتے ہیں مطلب کچھ دن کے بعد جو باہر جاتے ہیں تو باہر شادی میں جاتے ہیں تو بس بولتے جو ہاں کتنا دن کے بعد آئے ہم لوگ دوست لوگ بھی بات چیت کر لیتے ہیں اور گھومتے ہیں بولتے ہیں چل آج گھومتے ہیں پھرتے ہیں بولتے ہیں اور جو بات چیت ہوتا ہے ہم لوگ بات چیت کرنے کے بعد جو بولتے ہیں ہاں ہم ہم لوگ آتے ہیں اور سب دوست لوگ بھی آتی ہے اور شادی میں جو مستی کرنا ہوتا ہے وہ مستی وستی کر لیتی ہے اور اور گھوم لیتی ہے اور جو مہمان ومان باہر سے بہت سارے مہمان ومان آتے ہیں تو ہم لوگ بھی اس کا خاطر داری اوترداری کرتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں جو مطلب باہر سے جو آتے ہیں تو سب مہمان ومان آتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہے اور اس کو مطلب جو چاہیے ہوگا تو ہم لوگ بھی دے دیتے ہیں اور جو جس کو جو چاہیے گا تو ہم لوگ کو بولتے ہے تو ہم لوگ بھی مہمان ومان کا خاطر داری کرتے ہیں اور شادی وغیرہ میں تو ہوتا ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں لانی وانی ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی کچھ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں شادی وادی میں جو کوئی پریشان نہ ہو کوئی چیز سے ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی کوئی ہیلپ کام ووم کر دیتے ہیں جو مستی وستی کرتے کرتے ہم لوگ دوست لوگ بھی سب کوئی کوئی کام کر دیتے ہیں ساتھ میں مل کے جو ہو جائے